मैं दस से दस लाख तक की पांच संख्याएं बोल सकता हूँ पंद्रह एक हज़ार चौदह एक लाख दो हज़ार एक सौ अठ्ठाराह तीन लाख पांच हज़ार छः सौ बीस नौ लाख नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे